मैंने अपना फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने वॉच ख़रीदी थी ऑनलाइन ऑर्डर किया था वो मुझे सात दिन के अंदर मिल गया था और उन लोगों ने मुझे ऑफ़र जितने दिन के अंदर बोला था उतना दिन मुझे होम डिलेवरी में लगा और और उन लोगो ने मुझे टाइम पर अपना प्रोडक्ट पहुँचा दिया और जिस तरीक़े की मेरी वॉच थी तो मुझे काँच टूटने का बहुत डर था पर मेरा उस घड़ी का काँच नहीं टूटा तो मुझे बहुत अच्छी ख़ुशी हुई कि मेरा वो जो प्रोडक्ट था जो मैंने जिस तरीक़े जिस कंडीशन में मैंने उसको ऑनलाइन देखा था उसी कंडीशन में वो मुझे अपने मेरे घर मिला और उन्होंने टाइम पीरियड पर भी मुझे पहुँचा दिया और फ्री होम होम डिलीवरी था तो मेरा कुछ चार्ज लगा नहीं तो मुझे बहुत अच्छा लगा फर्स्ट जो प्रोडक्ट का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा और मैं आगे भी ऐसी शॉपिंग करना चाहूँगा ताकि मुझे और भी नई नई चीज़ें सस्ते और सुंदर दामों के अंदर मिल जाए और वो मेरे लिए यूटिलाइज हो और जिन का मैं डैली उपयोग कर सकूँ